असें अपने घर गी ते अपने घर दे अग्गें पिच्छें आह्ली जगह् गी साफ सुथरा रक्खना चाहिदा एह् अस अपना अपने घर दा गिल्ला ते सुक्खरा कचरा बक्खरा बक्खरा करियै रक्खियै ते उस्सी ओल्लै गै सुट्टना जेल्लै कचरे आह्ली गड्डी औंदी ऐ कचरा लैन एह् आपें असें अपने घर दा कचरा इ'यां थाहें थाहें नेईं सुट्टना चाहिदा नालियें च अपना कचरा नेईं सुट्टना चाहिदा एह्दी बजह् कन्नै साढ़े घर दे अग्गें पिच्छें दियां जेह्ड़ियां नालियां न ते ओह् बी ब्लाक होई सकदियां न ते ब्लाक नालियां जेह्ड़ियां न ओह् बारिश दे मौसम दे बजह कन्नै मता पानी भरोची जाने दी बजह कन्नै ओह् ब्लाक होई सकदियां न ते ब्लाक होने दे बाद उं'दे अंदर दा गंदा पानी जेह्ड़ा ऐ ओह् साढ़े शिड़क उप्पर जां फिर साढ़ी गली बिच्च आई सकदा ऐ जेह्दी बजह् कन्नै बड़ी सारी बमारियां बी पनपी सकदियां न जि'यां कि डेंगू मलेरिया ते होर ऐसे बड़े सारे होर बी बमारियां न जेह्ड़ियां बड़ियां जादा साढ़ी अपनी हैल्थ दी घातक साबित होई सकदियां न असें अपने घर गी अग्गें पिच्छुआं पूरा साफ सूथरा रक्खना चाहिदा असें ध्यान रक्खना चाहिदा कि क्या साढ़े घर दे अग्गें पिच्छें दियां नालियां साफ न क्या साढ़ा कचरा अस शैल करियै उस्सी सुट्टा दे आं क्या साढ़ा कचरा इ'यां खुल्ला ते निं रवा दा जेह्दी बजह् कन्नै बमारियां जेह्ड़ियां न पनपन असें अपने घर दे अंदर बी जेह्ड़ा डस्टबिन लाए दा होंदा ऐ ओह् बी उप्परां कबर्ड वाला डस्टबिन लाना चाहिदा खुल्ला डस्टबिन असें गी अपने घर च यूज नेईं करना चाहिदा क्यूंकि कचरा जेह्ड़ा ऐ ओह्दा जेह्ड़ा अगर ओह्दे च कोई कोई मच्छर मक्खी बवै नेईं ते साढ़े उ'ऐ साढ़े रुट्टी उप्पर जां साढ़ी किचन च नेईं जाए असें एह्दा बी पूरा ध्यान रक्खना चाहिदा तां गै असें कदें खुल्ला डस्टबिन निं बंद आह्ला डस्टबिन गै यूज करना चाहिदा